मधुबनी मे किछु स्थानीय मीडिया जे सूचना अछि जेना अछि हमरा पेपर के माध्यम सँ ओकरो बहुत रास छै मतलब अबै छै दैनिक भास्कर हिन्दुस्तान प्रभात खबर पुनर्जागरण टाइम्स ऑफ ईन्डिया तहन से एकटा सोशल मीडिया के थ्रु सब अछि मिथिला मिरर जाहिमे कि ओसब जाकए केकरो विज्ञापन कोनो चीज के रहै छनि या फेर कतौ कोनो घटना होइ छै या फेर कोनो चीज होइ छै न जे ओ सोशल मीडियाके तहत हमरा ओ यूट्यूब पर जेना ओ करै छथिन आनो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ओ दै छथिन तऽ एहिसबसँ जे होइ छै ने मतलब हमरा न्यूज़ भेटैया जेना रेडियो स्टेशन अछि दरभङ्गा मे मिथिला मे ओहिमे मिथला मे समाचार सेहो दै छै मिथिला समाचार कऽ कऽ अबै छै ओ मिथला मे मतलब मैथिलि भाषा मे सेहो न्यूज़ दै छथिन संस्कृत मे सेहो अबै छै मतलब बहुत रास एहन चीज छै हमरासबके अबैया जेनाकी चारि पाँच रङ्ग के पेपर हमरा भेट जाइए पढ़ै के लेल जनहित रोज अबैया हमरासबके गाँम मे ओहि सबसँ हम मैथिली के मीडियाके सूचना मे जे आसानी रूप सँ भेट जइया